राहुल द्रविड़ ने बहुत ही अच्छा खेल खेला है जिससे भारत प्रसिद्ध हुआ है उसके बाद धोनी हैं धोनी ने भी बहुत अच्छा खेल खेला है जिससे कि उन्हें विश्व विजेता इंडिया टीम को बनाया है उसके बाद सौरव गांगुली भी हैं विराट कोहली हैं जिन्होंने अभी तक खेल कर भारत को उनके सब से अगले स्थान पर खड़ा किया जिससे आज भी सारे ही भारतवासी इन सारे खिलाड़ियों की सराहना करते हैं उन्होंने हमारे देश के लिए खेला है और आगे तक खेल को ले के गए हैं